गोंयांत राविल्ल्या कारणान तूं गोंयच्या भाशेचेर आनी गोंयच्या इतिहासाचेर कितें उलोवपाक सोदता गोंयांत रावन म्हाका एक कळ्ळां की गों गोंयची जी भाशा आसा आमची मात्रभाशा कोंकणी ती खूब कमी जाल्ली आसा आनी गोंय गोंयकार हो असो गोंयांत नाच म्हणचे पळोवपाक गेले जाल्यार गोंयांत आतां खूब भायले लोक भल्ल्या आनी ते भायले लोक आपणाली भाशा एज डोमिनेटींग भाशा म्हणचे ती आपणाली भाशा गोंयांत आपणाली मात्रभाशा करपाक सोदता म्हणजे आतां जर तुमी पळयत जाल्यार गोंयच्या वेग वेगळ्या ठिकाणाचेर नेपाली लोक हिंदी उलोवणारे लोक मराठी उलयणारे लोक वा मारवाडी उलयणारे लोक खूब भल्ल्या आंतां जर तुमी खंयचे दुकानाचेर जर गेले थंय तुमकां कोंकणी भाव बंदू कोण दिसचेलो ना तुमकां सगळे मारवाडी नेपाळी वा हेर खंयचो तरी लोक दिसतलो जेंका गोंयची मात्रभाशा ती कितें खबर ना वा तेंका जर ती मात्रभाशा खबर आसा तेचो अर्थ तेंका खबर ना ते उलयतात तेंका जायत्या उतरांचे ते वर्णन करून उलयतात कोंकणीची जर तुमी पळोवपाक गेले आज काल मेर्शे मेर्शे एक गांव आसा पणजे वाठारांत मेर्शे हो गांव आसा बट भायले लोक येवन तेका मिर्ची मिर्ची म्हणटा तशेंच ताळगांव वा तालिगांव म्हणटा तेका तसो एक गांव आसा बट तेका भायले लोक जे कोण राजस्थानी गुजराती मारवाडी कोण आयल्या ते तेका तलेगांव तलेगांव करता सो तेंका आंतां गांवांची अर्थ गांवाच्या नांवांचे अर्थ खबर ना तेंका बट ते तरी ते वर्णन करता आनी ते आप गोंयकार अशे दाखोवन दिता आनी गोंयकारांक सद्याक म्हणल्यार गोंयांत कामाची फॅसिलिटी ना म्हणून गोंयकार हो लोक कोण नात आनी हेका लागून गोंयकारांक टर्म पडला की गोंयकार हे सुशेगाद आनी दुसरे म्हणल्यार जो कोणीय भायलो लोक येता तेंका चडांत चड प्रेफ्रंसीस दिता लोक चर्चिंनी व्हरतात बीचांचेर व्हरतात आनी तेंकां तें फॅमस ठिकाण म्हणटा प्रसिध्द ठिकाण म्हणटा बीच आमचो गोंय जें आसा न्हय तें बीच दर्यावेळ वा चर्चीज हितूनूच लिमिटीड ना इतकेंच ना आमचें गोंय आमचें गोंय पळोवपा खातीर खूब व्हडलें आसा तशें म्हणल्यार इल्लेंशें आसूं तें बट तें खूब व्हडलें आसा आनी तरेकवार प्रसिध्द विविध ठिकाण आसात थंय बोंड बोंडला वायल्ड लायफ सेंकच्युरी आसा म्हादय वायल्ड लायफ सेंकच्युरी आसा तशेंच कोतिगांव वायल्ड लायफ सेंकच्युरी आसा सलीम अली बर्ड सेंकच्युरी आसा लोकांक ह्या गजालींची वा ह्या ठिकाण्यांची जाणीवच आसना वा जाणीव कोण तांकां करून दिना तेंका कसिनो वा कॅफेज वा वेग वेगळे रेस्टुरंट हेंची म्हायती आसा जर गोंयांत कोणीय येता जाल्यार गोंय गोंयांत जो कोण तो मनीस येता न्हय तेका गोंयच्या कार्यकर्तांचे बद्दल वा गोंयचे जे आदलो लोक आमी म्हणूंक शकतात तेंच्या बद्दल म्हायती दिवपाक जाय बिग फूट असो एक ठिकाण आसा थंय आमचे जे आदले लोक आशिल्ले गोंयकार तेंच्या बद्दल म्हायती आसा तशें ते आपले काम करताले कशे बार्बर येवन केंस कापतालो वा कशे ते ना बॅरीज काडटालीं वा आनी कसले शेतकाम तीं करतालीं वा चुट्टां विणून तेंचे पावसा खातीर ते रॅनकोट कसो वापर करतालीं ही गोंयची हिस्ट्री त्या भायल्या लोकांक जाणीव करून दिवपाक जाय हो म्हजो हेतू म्हणूंक शकता हांव की गोंयची म्हायती जो भायलो कोणी मनीस येता तेका ही म्हायती चडांत चड पावपाक जाय